جو ہے جانوروں کو جو ہے پالنے کے لیے مختلف قسم کے جانور ہے جو جیسے گائے ہے بھینس ہے بھیڑ ہے بکرے ہیں ان تمام جانوروں کو جو ہے ایک جگہ الگ الگ جگہوں پہ جو ہے پالا جاتا ہے مویشی پروری میں جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر ان تمام جانوروں کو ایک جگہ بھی پالا جائے تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا وقت ہے وہ بچے گا کیونکہ ان تمام جانوروں کے کھانے پینے یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جس کو ایک جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے گائے بھینس ان تمام جانوروں کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے تو وقت بچے گا ان کے کھانے کے لیے دینے میں صفائی ستھرائی کرنے میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کرنے میں جو ہے بہت وقت بچتا ہے پالنے والے جانوروں میں بہت ساری جگہوں پہ جیسے گھوڑے کو پالتے ہیں صرف ایک جگہ پہ گائے کو پالتے ہیں بھینس کو پالتے ہیں بھیڑ کو پالتے ہیں بکرے کو پالتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے کتے بلی تک کو بھی ایک جگہ پہ پالا جاتا ہے لیکن وہ فروخت ہونے والے ہوتے ہیں جو بلیاں وغیرہ وہ اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے پالا جاتا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس سے آمدنی میں جو ہے وہ کافی اضافہ بھی ہوتا ہے اور شوق سے لوگ اسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تجارتی حساب سے کرتے ہیں تاکہ جو اس کے ذریعے سے روزگار مل سکے لوگوں کو